जे छै हमे जे कहए रहिऐ कि जेकि हमरा जे छै ने एक पारिवारिक नजदीकमे ही एगो पर्यटन स्थल पर जाएके छै परिवारके साथ हमे एगो कैब बुक करए लए चाहए रहिऐ तऽ तऽ ओकरे सम्बंधित किछु जानकारी चाही हमरा जेनाकि हमे चारि लोग छिऐ तऽ अगर हमे चारि लोग वला कैब अथी करए लए चाहए छिऐ लए लऽ चाहए छिऐ तऽ ओकर दाम की परतए आ अगर हमे छओ लोग वला कैब बुक करिऐ कनिटा बड़ा बुक करलिऐ छओ सीट वला तऽ ओकर दाममे दोनोमे की अंतर होतए हमरा ई पता करएकए हइ भाई साहब